कशमीर मुंहिंजो पसंदीदा शहर आहे कशमीर मूंखे ॾाढो वणंदो आहे कशमीर मां हिकु दफ़ो घुमी आई आहियां उते शिकारा हूंदा आहिनि हाउस बोटूं दुल्हनि वांगुरु सजाई वेंदियूं आहिनि ऐं झील में घुमण जो ॾाढो मज़ो ईंदो आहे कशमीर जे पासे में घुमण लाइ गुलमर्ग ऐं सोनमर्ग बि आहे गुलमर्ग ऐं सोनमर्ग वञण लाइ उड़न खटोले में वञणो पवंदो आहे हुतां जो नज़ारो ॾाढो सुठो हूंदो आहे ऐं स्वर्ग कशमीर में वञण सां स्वर्ग जहिड़ो महिसूसु थींदो आहे ऐं मुंहिंजो ॿियो शहर पसंदीदा पोरबन्दर आहे पोरबन्दर में गांधी जी जो जन्म स्थल आहे ऐं सुदामा मंदर बि आहे ऐं चौपाटी बि आहे उते बि ॾाढो मज़ो ईंदो आहे घुमण जो पोरबन्दर जा रस्ता चौड़ा चौड़ा आहिनि ऐं ॾाढा सुन्दर आहिनि पोरबन्दर में इलाही विकास थी वियो आहे ऐं पोरबन्दर में सांदीपनी जो बि मंदरु आहे टियों शहर मुंहिंजो जूनागढ़ आहे जूनागढ़ मूंखे ॾाढो वणंदो आहे मां उते रहंदी आहियां जूनागढ़ में घुमण लाइ इलाही स्थल आहिनि पहिरियों त ए नी दामाकुंड आहे दामाकुंड में सनानु करण सां सभु पाप धुलिजी वेंदा आहिनि माण्हू किथां किथां खां ईंदा आहिनि दामाकुंड में सनान करण लाइ ऐं भवनाथ जो मंदरु आहे